हा मां हिक में चित्र ठातो हुओ जंहिं में माउ ऐं ॿार हुआ और मतलबु माउ ॿारनि जे खीर पीआरे थी और रोटी खाराए थी त घर में महिमान आहियां त उहो ॾिसी करे एतिरा ख़ुशि थिया और मतलबु मांखे उन्हीअ ते इनाम बि मिलिया हुआ ही मतलबु हुन में माउ जी ममता ऐं ॿारनि जो प्यार झलके पियो कि मतलबु जेको बि ईंदो हुओ हुन में मतलबु मां कलर बि सुठा सुठा कया हुआ फ़्रेम बि बढ़िया तरीक़े जो कयो हुओ त मतलबु जीअं जीअं ई मुंहिंजे घर में एंट्री करे त साम्हूं ई मां उहो ड्रॉइंग जा फ़ोटू रखिया हुआ त जेको बि अचे त पहिरीं निगाह उन्हिनि जी उन्हीअ में पवंदी हुई त उहो एतिरी पहिरों ई मांजी तारीफ़ कंदा हुआ पोइ उन्हीअ ते मां मां उन्हनि खे ॿुधाईंदी हुअमि मांखे अलाई इन्हीअ ते इनाम मिलिया आहिनि और जेको बि ईंदो हुओ उन्हनि इलाही तारीफ़ कई हुई